जि'यां अस कबड्डी खेलनआं ते हून कबड्डी दी जगहा कदें होन्नेआं जे अस खो खो खेलनेआं ते हून ओह्दे च जि'यां मतलब हून जगहा बनी दी होनी जि'यां अस खो खो खेलगे बड्डा जेहा दब्बड़ जागे उत्थै जाइयै खेल लैगे जि'यां मर्जी दौड़ लैगे मतलब पत्थर गै नेईं हैन जे हून उत्थै अस सुरक्षित रौंह्ना असेंगी लगनी लुगनी नेईं हैन

ते हून लम्बी देई ग्राउंड होग जां दब्बड़ होग उत्थै ते जिन्नी मर्जी अस दौड़ लागे जिन्नी मर्जी अस दौड़ लागे असेंगी कोई

ते बाकी जेह्का स्पोर्टस साढ़ा जां कबड्डी होई जां खो खो होई जे जदूं अस कबड्डी गै खेलन लगे ते साढ़े मतलब कबड्डी गै खेलन लगे तां अस कबड्डी च

सब किश ठीक रौंह्ना ते इ'न्ना हारा गै चलना गै उ'नेंगी ते होर कोई चक्कर नेईं होंदा ऐ ते बाकी

इस ध्यान कन्नै खेलना चाहिदा कि कुसै होर गी नीं लग्गै साढ़ी बजहै कन्नै जां असें गी नीं लग्गै आपूं बी बचना ते दुए गी बी बचाना ते इ'यै होंदा बाकी केह् करना होंदा ते